हमरासभके मिथिलाञ्चलमे जे घर शुरू होइ छै तऽ बड्ड विचार कयल जाइ छै जेनाकि जे पहिने विचार कयल जाइ छै जे कोन मूँहेँ भनसाघर कए गो बेटा छनि धारतनि से पहिने उचारना होइ छै तऽ ओहि मूँहेँ भनसाघर बनल तकर बाद कुल देवता कोन घरमे रहती कोन दोगमे रहती ओ उपचारण होइ छै तऽ ओ घर बनै छै तकर बाद कहै छै जे शौचालय कोन मूँहेँ धारतनि कोना कऽ शौचालय लोक घरमे बैसैत छै से विचार कए कऽ मिस्त्रीकेँ कहै छै जे ओ घर तोँ शुरू कर ओ होइ छै तकर बाद ककर बेड कोन घरमे रहै छै कोन बच्चाके नामे कोन घर धारतहु ओ विचार करै छथिन तऽ ओ घर ओहि बच्चाके दै छथिन भनसाघर हुनका नामे होइ छनि ओ घर पड़ै छनि हमरासभके मिथिलाञ्चलमे जे गृह बान्हल जाइ छै तऽ ओहि गृह बान्हयमे बड्ड सोचै छै बड्ड सोचि विचारि कऽ घर ठाढ़ होइ छै घर बान्है छै तकरबाद हमरासभके ओ लम्बा चौड़ा घरवास होइ छै ओहि दिन पण्डितके राखल जाइ छै सभ प्राणी उपवासमे रहै छै सभ प्राणी उपवास कऽ के किओ दहीके मटकूरी हाथके लेलक किओ पाँच रङ्गक फल हाथके लेलक सुपारी सौँस लेलक घण्ट बजैत रहै छै शङ्ख बजैत रहै छै तहन पण्डित राखि कऽ ओ गृह प्रवेश ओकरा कहल जाइ छै तहन ओहिमे घरवास होइ छै